میرے پاس ایک کلاسک کتاب ہے جِس کا نام الرحیق المختوم ہے میں ایک بار حوض خاص گیا بُک ویلفیئر کے اندر میں نے وہاں پر کافی تلاش کیا اور میرے کو یہ کتاب ملنی مشکل تھی لیکن ایک لاسٹ مکتبے کی دُکان وہاں پہ لگی ہوئی تھی جس میں میں نے کافی تلاش کرنے کے بعد وہاں ایک کتاب کے ڈھیر میں پڑی ہوئی یہ لاسٹ بُک تھی جِس کو میں نے وہاں سے خریدا